व्यवसाय गाँव में छोटी मोटी बिजनेस से सफलता मिलता है यदि आदमी मजबूर ना हो सिर पे उसके कर्ज़ ना हो जैसे कि पान दुकान से ही देख लीजिए यदि पान दुकान एक किया जाए तो उससे ही सफलतापूर्वक हो सकता है क्योंकि जगह वैसी होना चाहिए और विचारधारा दुकान करने के ऊपर आदमी का व्यवहार कैसा है दुकानदार का व्यवहार कैसा है उस पे भी व्यापार डिपेन्ड करता है छोटा भी व्यापार होता है वो भी बहुत ऊँचा तक जाता है तो ये सब विचारों के ऊपर पड़ता है और बहुत ही अच्छा ढंग से यदि व्यवसाय किया जाए तो छोटा से छोटा व्यवसाय बड़ा मुकाम लेता है और बहुत ही अच्छा से चलता है तो व्यवहार ही बिजनेस का सबसे प्रमुख चीज है और जुबान ये दो चीज व्यवहार और जुबान ये दो चीज सही है तो छोटा सा बिजनेस भी बड़ा मुकाम लेती है और उसके लिए बहुत बड़ा से बड़ा मुकाम खड़ा कर देता है बिजनेस छोटा से छोटा बिजनेस बड़ा कर देता है